हेलो हाँ अऽ घुमय लए फिरय लए अयलियै यऽ हाँ प्रणाम प्रणाम तऽ जी जी हाँ हाँ छै डीहबार बाबा छियै जी ओतऽ ने बेसी दूर छै बहुत प्राचीन ए ओतुका बड़ा प्राचीन अथी छै यौ ओ अजबके छनि जे एतऽ जइयौ डीहबार बाबा स्थान सब तऽ जे चाहैयऽ मन्नत पूरा भऽ कऽ अबैयऽ आओर आइके नहि अइ चारि सओ साल पुराना ई छियै ई सब दिन हँ ई जे देखय छियनि डीहबारके देखबनि जायब तऽ हँ ओ चारि सालसँ अहि चारि सओ सालसँ अहिनाके अहिना छै ओते पानि बुनी किछु नहि एक बारहो मास एको दिन एतऽ ई नहि होइ छै कतऽ कतऽसँ नहि लोक अबैयऽ विदेशसँ नेपालके लोक जेबय तऽ देखबय नेपाल लागल जे अहिठाम छै नेपाल अपना सबके बगलेमे अछि हँ बहुत फेमस बाबा छथिन हाँ हाँ जे तकलीफ सबटा ठीक भए जाइ छै हँ ट्रेन छै ऑटो छै बस छै हँ ऑटोवो छै ट्रेनो छै बसो छै किछो नहि एतऽसँ सीधा अहाँ ऑटो पकड़ब अऽ कहबय कि डीहबार बाबा स्थान जेबाक अछि ओ सबटा सबसँ डेढ़ सओ रुपया तक लेत आओर रिजर्बे कऽ लेब किएक अनेरे इमहर उमहर प्रसाद सबटा तऽ देखबय तऽ एकदम मोने नहि हैत अबयके बीरजी छथिन ओतऽ मेन पुजारी अपने देखबनि हुनकर आसन छनि सिंहासन छनि जरूर जरूर जरूर जाउ स्नान केने आउ तब उ सबटा अहिठन धर्मशाला छै धर्मशालामे सबटा सामान राखि देबय